आमच्या गोंयांत खूब बऱ्या पध्दतीचे डान्स शिक्षक आसात कथ्थक म्हणा भरतनाट्यम म्हणा हें खूब बऱ्या पध्दतीन ऑफलायन पध्दतीन शिकयतालें पण आयची टॅक्नोलॉजी ऑनलायन ट्यूटोरीयल डान्स ट्यूटोरीयल आनी सोशल मिडीया खातीर डान्स ह्या गोश्टीचो ह्या हेचो स्थर पूर्ण खालून गेल्लो आसा पयली कथक म्हणा भरतनाट्यम म्हणा हांचे सुंदर पर्फोमन्स जातालें पूण आयज काल टॅक्नोलॉजी आयल्यान हे जे कथक भरतनाट्यम हे डान्स प्रकार जे आसात हे फाटी पडपाक लागल्या आणी झुंबा सारकें डान्स प्रकार जे आसा तें फुडे वचपाक लागल्या त्या खातीर टॅक्नोलॉजी जी आसा ती बरी तशीं वायट त्या खातीर टॅक्नोलॉजी मदल्या फक्त बऱ्या गोश्टी जर घेतली तर टॅक्नोलॉजी बरीं